हलो

आपका नाम क्या है तव्हां जो नालो छा आहे डेल्ही मां किथां हासिलु कई अथव किथां पढ़िया आहियो स्कूल जो नालो छा अथव केंसि ताईं पढ़िया आहियो वरी चवंदा अच्छा कहिड़े कॉलेज मां कहिड़े सब्जेक्ट में कई अथव घणा साल थिया अथव कहिड़े साल में कई अथव अच्छा उन खां पोइ जॉब कहिड़ो सब्जेक्ट पढ़ाईंदा आहियो लेटैस्ट हाणे कहिड़ो बुक आयो आहे हिन में अकाऊंट्स में

तव्हां हिते अप्लाई कई आहे न त तव्हां जो वई मक़्सदु हूंदो न घणा साल थिया हा ठीकु आहे घणा साल थिया अथव जॉब में हिते एक्स्पीरियंस घणो आहे उतां छो था छाॾियो तव्हां खाली प्रोफेशन या प्रमोशन मिले प्रमोशन लाइ त घ घर जे पासे में अथव न तव्हां जो त कॉलेज पोस्ट पोस्ट वधंदी आहे या त इंक्रीमेंट या ॿियूं फैसेलिटीज़ आहिनि त अप्लाइ कंदो आहे माण्हूं पर खाली हिक ॻाल्हि खे ध्यान में रखी करे त थोरो डिफिकल्ट आहे न इहो थोरो ॾुखियो कमु आहे न भाइ फ़ैसिलो खणणु उतां हितां जो एनवाइरनमेंट कीअं आहे वातावरण कीअं आहे वातावरण कीअं आहे जिते तव्हां सही आहे बिल्कुलु सही आहे इहो ॻाल्हि पर तॾहिं ॿिए हंधि हाणे वञण खां एॾा साल हिते जॉब करणु खां पोइ नौकरी करण खां पोइ तव्हां ॿिए हंधि वञो ऐं कहिड़ो तव्हां खे उतां जो मिलंदो त बेटर न आहे त भाई तव्हां हिते ई तव्हां हिते ई भाई छा चइबो आहे कंटीन्यू कयो ऐं रुल्स रेगुलेशन त कॉलेज फॉलो ई कंदो हूंदो न हा त इहा ॻाल्हि इहा ॻाल्हि तव्हां हाणे था ॿुधायो न भाई अन ए अन एडिड आहे हा पोइ हाणे अचिजो हिते त ॻाल्हायूं था पोइ ठीकु आहे ओके